मां जॾहिं अठो दर्जो पढ़ंदी हुअमि त मुंहिंजे स्कूल वारा मूंखे पिकनिक ते लोनावला खंडाला मलवली वठी विया असां बस कराए सठि ॼणा वियासीं ऐं असांजा टे मास्तर गॾु हलिया हुआ पहिरों पहिरों सिधो असांखे मलवलीअ में कार्ला नाले जूं गुफ़ाऊं आहिनि हुते वठी हलिया उते वञण लाइ टे सौ सठि ॾाकणूं अंसाखे चढ़णी पियूं टे सौ सठि ॾाकणूं चढ़ी मथे वियासीं त हुते गुफ़ाऊं हुयूं ऐं मधुमखीअ जा जाम छता हुआ जेके ॾिसी जाम डप पियो थिए तंहिंखां पोए असांखे लोनावला वठी हलिया हुते बुशी डैम टाइगर पॉइंट एको पॉइंट ॾेखारियूं ऐं तंहिंखां पोइ खंडाला में हिकु बाग़ में वठी हलिया ॾाढो मज़ो आहियो